हमरसबके क्षेत्रमे कुसियार आओर पपीता आओर दाल ई सबके फसल जादा होइ छै आओर मशरूमके कम होइ छै मशरूम अक्सर हमलोग बाहर से ही खरीदके लाए छियै आओर यहाँपे बेचै छियै यहाँपे बहुत कम ही मशरूमके उपज भए छै सो